آج کل ہمارے باورچی خانے میں بجلی کے آلات بہت سارے ہیں جیسے مکسر گرائنڈر گیس سلنڈر اوون اور لائٹ سے جلنے والا

لیکن یہ سب پہلے کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں ہمیں آگ کی آنچ پر کھانا پکانا کرنا ہوتا تھا